हेलो हँ हेलो ठीक छै अपन कहियौ की हाल समाचार छै आर सब ठीक छै तहन एहिठमा देखते छियै जे सड़ककेँ कातमे घर छै एहिठमा तऽ परेशान होयते ने रहैत छै आ इमहर इमहर दिनकेँ मशीन चलैत छै मशीन चलैत छै गाड़ी चलैत छै इमहर लोक जाइत छै आबैत छै हॉस्पिटल छै हरेक तरहकेँ होइत छै शोर शराबा होयत रहैत छै नहि बच्चा सबकेँ पढ़ि होयत छै नहि बच्चा सबकेँ किछु कए होयत छै नहि सुतबो जे करतै कनिटा आरामो करतै जे रातिये कऽ पढ़तै तऽ दिन कऽ सुतियो रहतै कनिटा राति कऽ लाइन नहि रहतै तऽ फेर गर्मीके मौसम छै गर्मीमे कोना बच्चा सब हँ तऽ ताहि की कहलहऽ हँ रातिमे तऽ लाइन नहिये रहै आ दिन कऽ तऽ एखन गर्मी रहिते छै गर्मीयो रहैत छै हँ मशीन चलैत छै तऽ मशीन मशीन तऽ चलबे करतै ने मशीन तऽ लगभग दू चारि दिन पांँच दिन चलबे करतै एखन मशीनकेँ समय छै तऽ मशीन चलिते रहैत छै तऽ एहि सबकेँ लेल जे छै अपना आपकेँ तऽ हे अपना तऽ कहुना कऽ जे छै बुझैत छियै जे हँ की कयल जाय मज़बूरी छै लेकिन बच्चा सबकेँ तऽ परेशानी बेसी भए जाइत छै बच्चा सब ओतेक नहि बुझैत छै जे मशीन चलैत छै मशीनो वाला कऽ कऽ आबैत छै मशीन वाला तऽ मशीन चलेबे करथिन हुनका तऽ छै अपन हुनका अपनासँ छै मतलब तऽ हुनका कोन जरुरी छै जे इमहर की हेतै नहि हेतै ककरो परेशानी हँ हँ भैये जेतै हँ हँ आ ओ आ ओ हँ आ परेशान तऽ होइत छै हाँ परेशान तऽ लोके होइत छै तहन हँ छेबे करै

बच्चा घर एतै आ गर्मीमे तऽ बच्चा कतहुँ जाइतो नहि छै घरमे रहैत छै जे अपना ठंडा अपना घरमे रहऽ तऽ से भए जाइत छै हँ अच्छा अरे ओ तऽ छेबे करै सब परेशान होइत छै की करबै ताहि लऽ हँ हँ अच्छा ठीक हँ हँ हँ ठीक छै राखु ठीक छै जाइत जाउ अच्छा खूब नीकसँ हँ अहूँ खूब नीकसँ रहब ठीक छै अच्छा जय माता जगत जननी